हलो हाँ मैडम सुप सुपरमार्केट से बोल रहे हो जी मैडम मुझे पनीर चाहिए था पनीर क्या रेड है अच्छा अच्छा मैडम मुझे पाँच के जी पनीर चाहिए था और अंगूर क्या रेट हैं पचास रुपये के जी है मेरा आडर लिख लीजिएगा अंगूर मुझे दो किलो चाहिए और अमरूद जाम जाम क्या रेड है बीस रुपये किलो अच्छा अच्छा एक किलो अमरूद चाहिए है न आडर लिख लीजिएगा और और मेरे को चीकू चाहिए था चीकू आधा के जी चाहिए चीकू क्या रेट चल रहा है हाँ फ्रेस चीकू मिल जाएगा न अच्छा चीकू है ताज़ा अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो मैडम मेरा ये सब आडर मुझे आनलाइन पेमेंट करने पर मिल जाएगा न मैं पेमेंट कर देता हूँ और कुछ डिलीवरी चार्ज भी लगेगा डिलीवरी चार्जेस कितना लगेगा मैडम अच्छा अच्छा अच्छा हाँ मेरा एड्रेस नोट कर दीजिए कर लीजिएगा एन आदित्य बेकरी के पीछे मकान नम्बर एक सौ चौवन आदित्य बेकरी के पीछे चंद्रशेखर वार्ड बैतुल जी तो मुझे इस एड्रेस पर आप बिल भी भेज दीजिएगा मैं कैस पेमेंट दे दूंगा डिलीवरी बॉय को है न और मुझे ऑडर कब तक मिल जाएगा मैडम जैसे मैं अभी अभी बुक करता हूँ आडर तो अच्छा दो दिन में मिल भी जाएगा चलो ठीक है फ्रेस फ्रेस फ्रेस आइटम भेजना मैडम है न

अच्छा अच्छा फ्रेस आइटम है पूरा जी मैडम मेरा नहीं मैडम जी बस इतना ही सामान चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए और इतना का बिल भिजवा दीजिएगा मैं पेमेंट कर दूंगा न जी मैम जी धन धन्यवाद मैम थैंक यू